कि बात छै

गड़ी तड़ी कहलियौ कि हम खलासी हियाँ गड़ी तड़ी खराब भए गेलै हन

तेलो ओही जँ जहन ऊतरलै

आ पेट्रोल बला जे टंकी छै तनी फुटल वहाँ सँ चुवैत रहै छै

चलै छै सीसा तीसा फुटि गेलै हन सब चीज लगबै ने परतै कि करबहो सबारी बैठल छै आब ओकरा ऊतारि थोड़के दियै एकरा तऽ देखाबे ने परतै पहुँचाबै ने परतै हँ टायरके देखाह ओकरा जत्ते जल्दी होतै ठीक कराय दहऽ तऽ हमहुँ टेंसन फ्री रहतै बार बार कतए कि दोकान पर रोकि रोकि कऽ पंचर बनेबै टायर ऊर खराब भेल छै पूरा

ठीक ठीक ठीक छऽ